हमे बचपनसँ रहय रहियै बाहरमे दिल्लीमे बड़ा शहरमे फिर वहीँ पढ़ाइ करलियै फिर नओ दस क्लासमे फिर बिहारमे ही पढ़लियै शादी बहुत ही देहातमे हो गेलै तऽ रहन सहन सभकुछ अलग छलै वहाँके र भाषा अलग छलै कहाँ ओतना बड़ा शहर कहाँ पूरे देहात तऽ बहुत दिक्कत होलै एडजस्ट करयमे बहुत परेशानीसभ भी होलै आदमीसभ रे सोच बात विचार मैच ही नहि करय छलै तऽ इसभ दिक्कत रहय सामना करय पड़लै बहुत तरह झगड़ालूसभ आदमी गाम र सोच ही नहि मिलै छलय बात ही नहि बहुत परेशानी होलय